जेह्के बच्चे ना स्कूली जेह्की पढ़ाई एह् करदे न सैकण्ड़री ऐजुकेशन होंदी ओह्दे बिच्च बच्चे नालेज गेन करदे न ते इ'नें गी सारा किश सनांदे न कि कि'यां पढ़ाई करनी असें ते कि'यां किश करना ओह्दी बजह कन्नै बच्चे जेहके है ओह् बड़ा किश हासिल करी सकदे अपनी जिंदगी बिच्च